हम किछु दिन पहिले यू पी मे के बनारस जगहपर काशी विश्वनाथ मन्दिर घूमै गेल रहियै रऽ जेकरा पासमे हम एगो बहुत अच्छा फोटो घीचलियै रऽ उ फोटोमे पूरा काशी विश्वनाथ मन्दिरके पीछेवला बहुत बड़ा भाग मन्दिर ओकर चारो तरफके पार्टके फोटो डालल हैं जे की फोटो बहुत अच्छा लगै छै यह मन्दिरके उद्घाटन अपन देशके प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने करलियै रऽ वहाँपर हर साल बहुत सारा लोग अपन देश आओर दोसर देश सबसँ भी घूमै लए आबै छै जैसेकि बनारसके विकास बहुत अच्छा होलै हँ बनारसके स्मार्ट सिटी भी कहल जाइ छै उ फोटो हम अपना मोबाइलमे सब जगह सेव करके रखले हथिय